औ फंबाय दङ दङ मोजाङैनो दङ फंबाय आदसा समायसाआथ' गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जोबोर संसार जाबाय रायजो जाबोबाय गोदोनिजों आरो दानिजों समायसाफ्रा माब्रै रोखोम मोनदांनानै दङ डेभेलपफ्रा आथसा नुवाखै आथसा

आथसा सा सा आथसा सा सा होनब्ला बे चिरां डिसट्रिकआवहाय मोजाङानो जामारबाय ना होनब्ला आथसा लामा सामाफ्रालाय मोजांजोबसै नामा आदसा बे बेंटल चिरां कलेजाव गथ'फोर फोरोंनायफ्राव मोजांथार ना औ दे दे समाबो थोलाया दे दे मालाबाफोर रायज्लायनोसै दे दे दोनबाय दे